जोंनि ओनसोलाव मिथिंगायारि सम्पदफोरा गोबां दङ आरो गोबां बाहायजागासिनो फालांगिनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि मिथिंगायारि सम्पद जेरै जोंनि न'फ्रावबो थायो बिफां लाइफां बेफोरखौबो जोंनि नांगौखिनियै माखासे समफ्राव गोनांथि जायोब्ला दंफांफोरखौ हाफायनानै जोङो न'फोराव बाहायनो हायो आरो फालांगिनि थाखाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावबो हरनो हायो बेफोरबायदियैनो जोंनि मिथिंगायारि सम्पदफोराव फालांगि खालामनो थाखाय जोंनि माखासे सुबुं माहारिनि सुबिदानि थाखाय जोङो मोजां जायगा आर्जिनानै दोन्दों आरो बेजोंनो लोगोसे फालांगि खालामनानै जिउखौ खुंनो थाखाय सम्पदखौ बाहायगासिनो मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि फालांगि खालामदों जेरै बुंनो थाङोबा सरलपारा सरलपारायाव मिथिंगायारि सम्पदफोर माखासे जायफोर सरजाबनानै थानाय बेफोरखौ जोंनि फालांगि हिसाबै बाहायदों बेफोर जायगाखौ मानसिफोर सुबुंफोर थांदों बेरायदों थांदों मोजां थाजिम जायगा मिथिंगायारिनि सम्पद बेजोंनो फालांगि खालामनानै आर्जिदों आरोबाव बुंनो थाङोबा जोंनि ओरैजाय कक्राझार दिसट्रिक्ट दिपलाय धिर बिल बेफोरावबो बेफोर फालांगिखौ थांलाय फैलायनि मिथिंगायारि सम्पदजों लोब्बा लाखिनानै मानसिफोरा सुबुंफोरा बे फालांगिखौ फालिबोगासिनो दं बेजोंनो गाव गावनि जिउखौ खुंनानै दैदेनबोगासिनो आरो मिथिंगानि जिसिबांखिनि सम्पदफोर मोनो बेफोरजोंनो सुबुंनि थांनानै थानायनि फालांगिनि थाखाय बायदि हेफाजाबाव होबोयो होबाय थादों बेफोरनिनो मिथिंगायारि सम्पद बुंनो थाङोब्ला जों दंफांखौनो बुंनो हायो दंफाङाबो जोंनि थाखाय गोनां बियो जोंनिनो नांगौ जेब्लायबो जोंनि थानायनिफ्राय जोंनि माखासे बाहायनायफोरावबो बाहायजानायखौ मिथिंगायारि सम्पदनिफ्रायनो मोननाय जायो